हा कॾहिं कॾहिं अहिड़ो बि ॾींहुं ईंदो आहे कि असांजो ड्रॉइंग करण में मनु न लॻंदो आहे हिकु ॾींहुं बुख़ार जे करे कॾहिं घर जे कमनि करे असांजो मनु न थींदो आहे पर जॾहिं मनु थींदो आहे त पैंसिल खण कलर खण ऐं ड्रॉइंग पाणे ई थियण लॻंदी आहे मूंखे ड्रॉइंग करण जे लाइ कॾहिं ॿार बि चवंदा आहिनि कॾहिं साहेड़ियूं बि चवंदियूं आहिनि कॾहिं मुंहिंजी टीचर्स बि चवंदियूं आहिनि कि ड्रॉइंग ठाहे उत्साह ॾींदियूं आहिनि मूंखे कि तूं जाम सुठी ड्रॉइंग ठाहींदी आहे सुठा कलर भरींदी आहे त मुंहिंजो मनु थींदो आहे कि मां ड्रॉइंग कयां ऐं सुठी कलाकारी

ऐं पंहिंजे दिनचर्या में मां सभु घर जा कमु करण खां पोइ बि ड्रॉइंग संभाल ड्रॉइंग करणु पसंदि कंदी आहियां छाकाणि त इहो मुंहिंजो शौक़ु आहे ऐं मूंखे ड्रॉइंग करण ॾाढो वणंदो आहे इनकरे मां पंहिंजे सभु घर जा कमु ॿारनि खे स्कूल मोकिले हुन खां पोइ कोशिश कंदी आहियां कि सुठे में सुठी ड्रॉइंग ठाहियां हुन में सुठा रंग भरियां ऐं सुठी में सुठी चित्रकार ठाहे करे सभिनी खे ॾेखारियां ऐं मूंखे पाण खे बि वणंदो आहे जीअं मां पंहिंजे कृष्न भॻवान जी ड्रॉइंग ठाहियां राधा जीअं जी ड्रॉइंग ठाहियां ऐं मूंखे हुन में रंग भरण ॾाढा वणंदा आहिनि